हमरा मोबाइल पर टाइपिंग करयमे बहुत अच्छा लगय छै बहुत हर हमेशा हम मोबाइले पर टाइप करय छी कि डायरिओमऽ लिखयमे बहुत अच्छा लगय छै लैपटॉपमऽ लैपटॉपमे तऽ बदलाव ई एलए हँ कि जल्दी भए जाइ छै टाइपिंग करनाइ बहुत अच्छा लगैय छै आओर ओहिमे जे छै हैण्ड हैण्ड बहुत फास्ट चलय छै जाहिसँ कि की होइ छै फास्ट भए जाइ छै अपनो हाथके फास्टिंग बढ़ऽ लगैत छै टाइप करयमे बहुत अच्छा लगैत छै सिखयमे हमरा कोनो चीज नया चीज सिखयमे टाइप करयमे आओर भी अच्छा लगैत छै मनपसन्द आबैत छै हमरा आओर जे छै वर्णलेखकमे जे कोनो तरहकेँ बदलाव आयल छै तऽ ओ जे छै बदलाव इएह छै कि अभी मतलब कि लिखयमे सभसँ ज्यादा बेहतर होइ छै लिखयमे जतए लिख सकी ओतए अच्छा फास्ट भए सकय छै कियाकि लिखनाइ पर आदमीके विचार छै न कि जतय फास्ट लिखय छै ओतए फास्ट टाइपो भए सकैत छै फास्ट करयमे तब कोइ ज्यादा अथी नहि छै लेकिन लैपटॉपमऽ सबसँ बढ़िआँ टाइप करऽमे सभसँ बढ़िया लगैत छै आ मोबाइलमे हम हर हमेशा टाइपिंगे करैत रहय छियै मोबाइलमे टाइपिंग करयसँ हमरा एक्सपीरियेन्सो बढ़ै छै कनि अच्छासँ आओर स्पीदो होइ छै हमरा आओर डायरीमे हम बहुत बेर डायरिओमे हम लिखय छियै डायरिओमे लिखयसे अच्छा लगै छै हमरा टाइमो कटय छै अपन अच्छासँ लिख लय छी ओकर बाद चैटिंग वाइटिंग जकरासँ भी करयके रहय छै तऽ टाइप कएकऽ अच्छासँ फास्टमे कए लय छियै आओर जे भी बहुत अच्छा लगलै हमरा लैपटॉपमे जे टाइपिंग होइत छै फास्टमेओ अच्छा लगलय हँ टाइपिंग करनाइ बदलाव की भेलय हमरा तऽ नहि छै पता लेकिन अपनाआपके हमरा अच्छा लगैत छै कि मोबाइलमे टाइप करयमे बहुत अच्छासँ अच्छा लगै छै जे भी छै लैपटॉप तऽ बहुत आदमी हमसभ तऽ लैपटॉप नहि चलबैत छी फिलहाल मोबाइल चलबैत छी तऽ मोबाइल पर टाइप अधिकतर करय छी मोबाइले पर आ टाइप करयमे बढ़िआँ लगैए मोबाइल पर